आतां कचरो म्हणटा तसो कचरो उडयत आसता वाटेर लोक लोक मेळत थंय रस्त्याचेर कचरो उडयता कितलेय लोकांक सांगले जाल्यार सो लोक समजना समजना म्हणटकूत वाटेर डस्टबिनूय आसपाक जाय डस्टबीन दोन दोन तीन तीन तरेचे डस्टबीन हे सुकें आसा वोलें आसा सामकें वलें आसा तेची सगळीं डस्टबीन जाय डस्टबीन तें भाशेन डस्टबिनूय मेळना मेळत थंय लोक पोतयांनी हेतून तेतून सगळे घाण उडयता आणी लोकांक त्रास जाता रस्त्या वयल्यांकूय येना वयताल्याक त्रास जाता आणी तें काम करपी आसता कर्मचारी तेंकाय बी त्रास जाता कित्याक सगळें मेळत तशें गोरवां येता प्लास्टीक खाता प्लास्टीक खाले म्हणटकच मागीर तें लोक पोटान गोरवांच्या फुगता गोरवां मरता आनी कितें जाता किद्या तेमकां पोटाक कांय खावंक मेळना ते हेचेर बॉडी खाता कितें करताय तांकां तोंड बी कांय मेळना तें हेचेर येवन ती बाबडी प्लास्टीक खाता आनी कितें करता मेळत तें खाता गोरवां गोरवांकूय त्रास जाता आनी गोरवां वयल्यान तें दुदाकूय त्रास जातलो आनी दुदूय कशे विश्खळीत मेळतलें आनी लोकांक त्रास जातलो त्या खातीर डस्टबीन बी बरेशे डस्बीन दवरपाचे आनी लोक शिकता वाटेर उडयता लुती उडयता ही मनशाक बरी न्हू येताले वयताल्याकूय त्रास आपल्याकूय त्रास हे मनशांनी समजूंक जाय पूण कोण समजना मेळत तो मनीस वाटेर थुकता वाटेर लुती उडयता आनी कितें करता अशें आपल्याक डिसिप्लीन म्हणटा तें ना तेचे वयर कितें तरी करपाचें पूण आतां डस्टबीन करीत जाल्यार जातलें पूण डस्टबीन जायना न्हू ड्रायविंग करता सांगप परत ती कचऱ्याची गाडी म्हणटा ती येवपाक जायी विकांतल्यान एक दोन फावटी तरी येवपाक जाय गाडी पूण ती गाडी येयना कचऱ्याची गाडी येयल्या जाल्यार केन्नाय म्हयन्यान चार म्हयन्यान अशी येता आनी ती सुविधा नासल्या मुळे लोकांक त्रास जाता सगळे वाटेचो सो कचरो उडयता आनी लोक येता येता आनी पयसल्यानी कचरो हाडून आयल्या हांगा उडयता आमच्या जुबलाट्या कडेन उलयता वाटेर उडयता आनी देवळा कडेन उलयता मदींत मदींत पळयता आनी लोक वाटेर उडयता आनी वयता तांकां आनी उपाय कांय ना तें एमिसाकडल्यान कचरो हाडून हांगा उडयता मागीर तांकां विचारतलो कोण इतारपी आसा कोण